आं प्रवीण यें रे म्हाका सांग तूं फुडल्या म्हयन्याच्या चार पांच स सात तारकेक अवेलेबल आसा मरे स्कुलान आसा मरे कॉलेजीन न्हय एक सॅशन थेयलां आनी एग्रिकलचराच्या रिलेटेड आनी तीं खूब जाणां म्हाका दिसता फोण्यां तालुक्यातलीं चडशीं स्कूल हाय सॅकँड्रीज आनी चडान चड कॉलेजीसूय येवंग शकता सो तेंकां एक आमच्या कॉलेजी कडल्यान एक अवॅरनस म्हणून एक प्रो हे तो एक कार्यक्रम आमी आयोजीत केला आनी त्या कार्यक्रमान तेंकां आमी गायड करतलीं म्हणजे कशे तरेन आमच्या ह्या स्कुलान कितें कितें आमी एग्रिकलचर रिलेटेड किदें किदें आमी हें दिता शिक्षण दिता किंवा आमचें प्रॅक्टिकल्स कशे तरेन जाता कशे तरेन आमी सॅशंस कंडक करता सो तेका लागून आमकां म्हणजे अरेंजमँट्स करचीं पडटलीं एरेंजमॅण म्हणजे म्हाका सा मेन म्हणजे खंयच्या हॉलान करयां पयली सांग म्हणजे वयल्या हॉलान करयां

हय ना जर सपोज आतां चडशीं फोण्यां तालुक्यातलीं चडशीं येतलीं म्हणटकच तेंच्या वांगडा तेंचे टिचर्सूय येत्ले म्हणजे एका स्कुलांतल्यान कमीत कमी एक टिचर येतलो सो तें एक टिचरा खातीर मागीर म्हाका दिसता ते चडूच पाटिसिपंट्स चड जात्ले किद्याक एका इंस्टिट्युटून इंस्टिट्युतातल्यान कमीत कमी धा लोग म्हणजे धा पाटिसिपंट्स सांगल्या आमी धा स्टुडण सो म्हाका दिसता तीं खूब लोग येत्ले म्हणजे खूब जाणां जात्लीं सो म्हाका दिसता हो धाकटो हॉल पावचो ना

हय मे म्हयन्याच्या चार पांच स सात चार दीस सॅशन तें आमचें आतां चार सब्जॅक्ट आसा न्हय चार सब्जॅक्टांचें चार दिसा ओरयँटेशन आमी तेंकां दिवपाचें आनी रिसोस पसन म्हणून आमच्यो टिचस आसात न्हय तीं रिसोस पसन म्हूण आमच्यो टिचज काम करत्लीं तूं माश्शें अरेंजमॅण सारकें पळय आनी तेंकां रिफ्रॅशमॅण रिफ्रॅशमॅण किदें दिवंक शकता आमी तेंकां रिफ्रॅ हय तेंच म्हणजे आयप्रॉक्सिमेट कितलीं येतलीं पळय तीं म्हाका एक धा पांस स दीस म्हणल्या पयली कळट्लें सो रिफ्रॅशमॅण आमी किदें दितलीं तें बी सगळें थरोवन थेवयां आनी मारीर तुका हांव सांगता फुडें पूण तूं आसा मरे अवेलेबल बरें बरें बरें तर